हा साईं रॉयल सेलून मां पिया ॻाल्हायो तव्हां हरि ओम साईं तव्हां सुञा थो मूंखे मां मयूर लालवानी तव्हांजो रेग्यूलर गिराकु आहियां न बढ़िया बढ़िया अॻे महीने मां तव्हां सां वार कटाइण आयो हुअमि हिन बार बि मूंखे ब्लीच कराइणी आहे कटिंग कराइणी आहे जेकी बि तव्हांखे सुठी लॻे मतलबु बढ़िया ई हुजे उहा कराइणी आहे अच्छा हा मां बि उहो पियो सोचिया की नंढा वार रखण खपनि मूंखे फेशियल बि कराइणो आहे पहिरीं फेशियल बि कराइणो आहे ब्लीच बि कराइणी आहे

अच्छा अच्छा अच्छा त पहिरीं मूंखे त पहिरीं मूंखे वार कटाइण खपनि ऐं ब्लीच कराइण खपे अच्छा त तव्हां छा कटिंग चार्ज छा वठंदा आहियो ऐं ब्लीच जो चार्ज तव्हां मूंखे घटि न करे सघंदा आहियो अच्छा त मूंखे कहिड़ी कराइण खपे मूंखे कहिड़ी कराइण खपे हा त कटिंग या तव्हां वटि कोई फोटू वग़ैरह हूंदा हलो त मां तव्हांजे वटि सुभाणे रूबरू दुकान ते अची करे ॻाल्हायां हा हा हलो ठीकु आहे पोइ मां फ्री थी करे सुभाणे अचांव थो तव्हांजी दुकान ते ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा